गोंयकारांक शेळें खावपाक खूब आवडटा आनी ताका एक संवय आसा गोंयकारांक म्हणजे सगळीं आमी आयलीं आमी कळ्ळें न्ही किदें संवय आसा की किदें उरलेलें ताका भायर उडयन दिसना

तेंच भशेन शीत उरलें समज जाल्यार तें शीत तशेंच दवरता आनी दुसऱ्या दिसाक मागीर ताची फोडणी भात करता कांदो टमाट अशे घालून तळसून मागीर तातूंत भितर तें शीत घालून तें फोडणी भात करता तेच भशेन भाजी जर समज उरल्या म्हणजे एक एक कसले तरेची भाजी आसा फ्रिजान समज किंवां तुंवें समज गाजर आसा टमाट आसा मागीर बीट आसा जाल्यार सगळे तरेचे जे एक एक आसा पळय ती शिनून ताजी भाजी करता अशे तरेन हांव ताजो उपेग करतां जे भशेन हांवें सांगलें की उरलें जें शीत जें आसा ताजे पासून फोडणी भात तयार करता तेच भशेन शीत जें आसा पळय तें उरिल्लें सकाळीं फुडें चपाती भितर शीत घालून न्ही ती लाटप मागीर इतलें बरें लागता की एक चपाती खाल्ल्यार पुरो ती आनी तातूंत बरें तूप बी लावन गांवठी तूप बी लायत जाल्यार चड आनी चड आनी टेस्ट येता अशे तरेन ताजो वापर जाता